अच्छा त तव्हां घणे किले जो चयो टे किलो की ॾह किलो अच्छा अच्छा तव्हांखे असांजो असांजो गूगल मैप ते रिव्यू पढ़िया हूंदव कहिड़ा कहिड़ा केक आहिनि फ़्लेवर हुन मां इहो चूज़ कयो अथव अच्छा अच्छा अच्छा बराबरि मिट्ठे में बि बरो असां वटि शुगर फ़्री केक बि आहिनि डायबिटीज वारा तव्हांजे घर में केरु हुजनि त हुन लाइ बि तव्हांखे खपे त कप केक्स मिली वेंदा ऐं हा हा हा

अच्छा अच्छा ठीकु आहे चईं किले जो तव्हांखे पवंदव पंज सौ रुपिया हा ऐं बाक़ी पेस्ट्रियूं नंढियूं नंढियूं फ़िफ़्टी रुपीज़ पर पीस पवंदव तव्हांखे घणियूं खपनि ॾह चयव अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे त डोनट्स जो त असां हिकिड़ो प्राइज फ़ोर्टी रुपीज़ जो आहे चालीह रुपए जो हा ठीकु आहे हा त डोनट्स में बि तव्हांखे मथां चॉकलेट वारो प्लेन खपेव या चेरी मथां फ़िलिंग खपेव बसि हा ह

अच्छा ठीकु आहे

अच्छा ठीकु आहे त हा हा मिली वेंदव तव्हां ख़ाली मूंखे हिक दफ़ो रिमाइंड कराए छॾिजो सुबुह जो की अॼ असांजो ऑर्डर आहे त असां प्रिपेरेशन करे छॾंदासीं अहिड़े हिसाब सां ह न त हा हा न ऐं असां अच्छ हा हा हा असां वटि ॿिया अहिड़ा बि स्टाइल वारा आहिनि जीअं तव्हांखे केक ठहाराइणो हुजे कहिड़े चाइल्ड स्पेशल जो फ़ोटो रखी करे हुनमें त उहे बि डिजाइनूं ठही वेंदियूं आहिनि तव्हांजो फ़्यूचर में बि कॾहिं कंहिंजे घर फंक्शन हुजे त असांखे अहिड़ो केक त असां ठाहींदा आहियूं कंहिंखे प्रिफ़र करे था सघो तव्हां अहिड़ो केक

हा पार्टी डेकोरेशन जा सामान आहिनि बलून आहिनि डेकोरेशन जा हूअ हा बम्स आहिनि हा

हा हूं हूं पैकिंग बि असां सुठी तरह कंदा आहियूं केक बि हिकदमि आराम सां पहुचाईंदा आहियूं वॾा वॾा केक असां डिलीवर कया आहिनि हा ॾहनि किले पंद्रहं किले जा त संभाले करे डिलीवरी मतिलब सुठो अंदरा ई पियो हूंदो जीअं खोलींदा ठीकु आहे ओके